बैसागु बोथोर सफैबाय जोंहा दाना रंजानायनि दिन फैबाय आलासि फैबाबो दिग्दार जायोहाय आलासि फैनो नागिरदोंमोन दा हास्लाबोना हास्लाबा लोगोफोराबा थांग'गोन ना मागोन बालायलाङोसोहां आलासिफोरखौबो बैसागुफ्राव फैजानो जोंना लोगोफोराबा नेगोन ना नेया बाराबा थांनाय नङा बिसोरो आंखौ नेगोन जा लोगोफोरा ग्रुपफ्रा गारखायाना लोंनाय जानाय बिदिनो ज' ज' जालायलायो लोंलायलायो जोंनिया जोंनि बाथौफोरनाबो बिदिनो फुजाफोर होबानो बोथोराव होयो जोंहा फुजा ज' ज' जालायलायो लोंलायलायो न'नि न'नि बिदिनो ज'नो जानागुरुफोर बुजायहरखांबाथाय जोंहा ज' संजालायो आरो ओंखामखौ बिदिनो सोरबा सोरहाबा सोरहाबा बिदिनो जाहोनो नागिरा अखानायैफोर जाहोयो सोरबा सोरबा सोरबाथ' गैयाहाय जोंहा ज' ज' जाखायो न'आवजों न'आवनो ज' ज' जाजाय संलायलायनानै जायो बिब' बिनानाव बिबोनां बिजावजालि बिहामजो ज' जालायलायो मिनिखुसि बेखौनो मेग'न सायो मानसिफ्रा गावसोरनाव थाङा होनलायो लिङाबा जों थांखायाना जोंहा न'आवजों न'आवनि ज' जालायलायो बैसागुआवबो बिदिनो रंजाबाबो दावराव दावसि जानाय लोंनायखौबालाय जि मोजां मोनो आंहा फुरथि रंजानो बैसागुआव जानाय लोंनाय सावरि बादालि ज' ज' जायो जोङो मानसिफ्रा बेखौनो होनो बिसोरहा ज' ज' जालायलायोहाय होनलायबावोहाय जोंखौ जा नागारलाया न'जों न'आवनो बिबोनांफ्राबो आंखौनो सिद्दा फैखायो मानसिफोर फैबाथाय लिंफैयो बिनानावा ज' जानो खालि ज' जानोल' होनो आंहासो एख'नबा लाजिलाय लाङो जानायालाय जायो जायाबाबो जायाना मैयाबो बिनानाव फैबाय लिंफैबाय बिनानावा ज' जालायलायबाय बेवाय आरि फुरथिनो गावस्रा मोजां मोनलांबाय आरो गावसोरजों ओंखाम जाखां माया जाखां मोननायखाय बिनानावाबो बिदिनो गोबावजों खनसे फैयो ज' ज' जालायनो लुबैयो आंहा थोवा लोमा थांनो बायो लिंफैबायथायो